इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन हाँ हाँ हाँ बताइए मैडम कहाँ जाना है इस्कॉन घूमना है या बांके बिहारी का मंदिर घूमना है कहाँ घूमने बताइए सब जगह घुमा देंगे मैडम कितनी सवारी है दो सवारी देखिए मैडम अभी क्या बोहनी का टाइम है मैं केवल और केवल दो सौ रुपये लूँगा आप से

वो मैं समझ रहा हूँ आप आप किसी से भी पूछ लीजिए तीन सौ रुपये लगते हैं मैंम बोहनी का टाइम इस लिए आपको दो सौ रुपये ले रहा हूँ बाक़ी तो पूरे पूरे यहाँ से वहाँ तक आप किसी से भी पूछ लीजिए दो सौ रुपये लगते हैं मतलब दो सौ रुपये सब से कम लग रहा ले रहा हूँ नहीं नहीं देखिए एक सौ बीस तो बहुत कम हो जाएगा एक सो बीस में तो कोई भी मतलब आप यदि आपको लग रहा है आपको किसी के साथ चले जाइए लेकिन दो सौ रुपए ठीक है लेकिन आप देखिए मैं जाने नहीं दूँगा एक सौ अस्सी रुपये मैम हम डील फिक्स करते हैं है ना मैं आपको रास्ते में जो एक दो मंदिर मिलेंगे क्योंकि आप ही सवारी है तो मैं सवारी भी नहीं लूँगा और मंदिर में जो रास्ते में जो मंदिर मिलेंगी ना वो घुमाते हुए ले कर चलूँगा यदि आप कहें अरे मैडम दस दस रुपये मैं आज कल चाय भी नहीं आती है आप तो आप बताइए देखिए एक सौ अस्सी आप इससे इससे कम और कोई नहीं ले कर जाएगा आप तो फाइनल बता दीजिए कितना देंगी क्योंकि एक सौ तीस रुपये तो कम हो जाएगा मैडम थोड़ा समझिए क्या है हमारी भी बोहनी का टाइम है थोड़ा सा बातचीत करके यदि मैं उतार दूँगा मैडम आपकी ना मेरी एक सौ साठ अब दस रुपये में कुछ नहीं जा रहा आइए बैठिए मैं अभी छोड़ दूँगा मैडम देखिए एक सौ पचास रुपये में आपके दस रुपये में थोड़ी ना कुछ ज़्यादा कुछ जा रहा है है ना ग़रीब की बात है कर लीजिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए एक सौ साठ रुपये में डील फिक्स कीजिए चलिए इधर बैठिए बैठिए चलिए चलते हैं